जय झूलेलाल अगरि मूंखे किथे मौक़ो मिलियो स्विज़र वञणि लाइ त स्विज़रलैंड वेंदमि जंहिंमें हुनमें सॼी इन करे छ इन करे वणियो छाकाणि चांदनी पिकिचरु में श्रीदेवी वारी पिकिचरु में ॾाढो सुठो हुयो वण बण सुठा हुया बर्फ जा बर्फ ते ट्रेनियूं पियूं हलनव ऐं बर्फ ते जो रांदि पिया कनि मतिलबु ॾाढो मौसमु सुठो हुयो हुतां जो थदि ऐं बर्फ जाम हुइ ट्रेनू बि हलनि पियूं श्रीदेवी ते रांदि डांस ॿांस कनि पिया ट्रेन में बि सुठी हले पइ वण बण बि जाम सुठा हुया हिन करे जिते मज़ो हुयो ॾाढो स्विज़रलैंड में आहे अगरि हुते मोक़ो मिलियो त हुते ई वेंदमि हुते ई घुमंदासीं हुते ई फिरंदासीं हुते ई मज़ो कंदासीं जय झूलेलाल